स्हाड़े ऐसी कोई बी कम्युनिटी जां कोई बी ग्रुप नी ऐ बने दा कि जिस दे बिच बच्चें गी कोई डांस परफार्मेंस आस्तै अग्गै भेजी जा सके लेकिन आं जियां कोई पंदरां अगस्त होई गेई छब्बी जनवरी होई गेई कोई बसाखी होई गेई तां स्कूला बिच जेह्ड़े फंक्शन होंदे तां उसदे बिच बच्चे बड़े बधी चढ़ियै हिस्सा लैंदे डोगरी गाने गांदे डोगरी डांस बी करदे पंजाबी डांस बी करदे ते अस उस बेल्ले उनेंगी इयै आखने कि मतलब तुस जिन्ना बी होई सकदा थुआढ़े कोला तुस अपना पूरा देओ ते अस उ'नेंगी इंकरेज के करने क तुस करी सकने तुस इत्थुआं बी उच्चे उच्चे स्थाने स्टेजें उप्पर जाइयै बी डांस करी सकने ते तुसें एह् हिम्मत कदें नी हारनी की तुस एह् चीज कदें नी करी सकने डांस जेह्का एक्क बच्चें गी दिलां करदे रौह्चै पंदरां अगस्त गी बी दिक्खेआ जा तां